जियां असें अपने बजीपर उद्धर जाना होऐ सांबे जाना होऐ ते अज्जकल लोकें अपनियां स्कूटियां बी रक्खी दियां मोटरसाइकल बी रक्खे दे ते अराम कन्नै चली जंदे कन्नै टाइम दी बी बचत होई जंदी टाइम बी बची जंदा जियां हून असें जाना होऐ ते नेईं बी होदियां स्कूटियां घर जां नेईं बी चलाने गी आंदिया सानू ते असें मतलब जियां आटो पकड़ी लेआ आटो जंदी मोटाडोर जंदी बस बी जंदी उप्परा मतलब ओह् बी डी एम यू रेल बी जंदी साम्बे तकर स्टेशन पर तुआरी ओड़ेआ बस इ'यां चली जन्ने इयां अग्गें पिच्छें जाना होऐ बजीपर दा कुतै इ'यां रामगढ़ चली गे पर अपने अग्गें पिच्छें होर कुतै जाना होऐ साम्बे दे खल्लै इ'यां सांबे दे खल्लै जेह्ड़े इलाके साढ़े रिश्तेदार रौंहदे उत्थे इ'यां उद्धर जाना होऐ ते साम्बे दा जियां अस अपने प्योके दा बस फड़ी ते जां आटो फड़ी लेआ जां टाइम टाइम दियां मोटाडोर जंदियां मेटाडोर पकड़ी लेई साम्बा उतरे ते साम्बे दा साम्बे दा ओह् करी लेआ मेटाडोर पकड़ी ते साम्बे दा ओह् करी लेआ आटो करी लेआ अग्गें बी आटो चलदे टैम टैम दी मेटाडोर चलदी अग्गें बी साम्बे दे ख'ल्लै कुदै जाना होऐ मतलब रिश्तेदार रिश्तेदार दे जियां मतलब मनबाल होई गेआ बगैरा बगैरा होर बी मतलब काफी पिंड पौंदे ग्रांऽ पौंदे ते मतलब बजपर दे खल्लै चली जाओ तुस जियां अपने कुतै रिश्तेदारे उद्धर बी मतलब अज्जकल सारै गड्डियां लग्गी दियां आटो लग्गे दे अपनी बी ऐ लोकें गड्डियां रक्खी दियां मतलब स्कूटियां मोटरसाइकल ते उ'ऐ में पैह्ले आखेआ जियां कि टाइम बी बची जंदा अपनी गड्डी दा बड़ा ओह् होंदा इ'यां जे चलाने चलूने गी अवै ते बंदा चलाई बी लैंदा लेकिन ओह् हून जियां असें सांबै गै जाना होग आक्खा दी कि जियां असें सांबै जाना होंदा ते अस मेटाडोर बैठने होन्ने ते चली जाना ते ओह् बस बैठना फिर सांबा चली जाना ते जां आटो लेई लेआ उंदे खल्लै बी कुतै जाना होऐ आटो लग्गे दे मेटाडोर लग्गी दी पकड़ उसको ते इ'यां चली गे ओह् फिर होर जियां हून अस अपनी बजीपुरा इद्धर अपने ग्रांऽ आन्ने होन्ने संगवाल ते इत्थै बी आटो बगैरा लग्गे दे टाइम टाइम दे टाइम टाइम दे आटो लग्गे दे टाइम टाइम दे आटो आंदे इद्धर केईं बारी लेट बी होई जाना उ'नें अस मतलब पर मतलब अपनी गड्डी होऐ उऐ आखेआ कि टाइम बची जंदा लेकिन साढ़े इद्धर संगवाल बी टाइम टाइम दे आटो लग्गे दे ऐ आटो आंदे ऐ कदें लेट बी होई जंदे आटो आन्ने होन्ने आटो जन्ने होन्ने इद्धर बी आटो लग्गे दे होर मतलब अज्जकल जेह्ड़िया स्हूलतां बड़ियां आई गेइयां पैह्ले इन्नियां स्हूलतां नेईं होंदियां हां मतलब कुत्थै होदियां हियां पैह्लें इन्नियां स्हूलतां मतलब कदें कदें इक इक बस चलदी ही पैह्ले पैह्ले मेन रोड उप्पर आंदी ऊंदी ही अज्जकल ते बड़ियां स्हूलतां आई गेदियां मतलब गड्डियां गड्डियां बड़ियां चलदियां अज्जकल मतलब लोकें घर घर गड्डी रक्खी दी ऐ फ्ही घर घर मतलब मोटरसाइकल रक्खे दा असें सब कुछ घर रक्खे दा ऐ